हैलो हाँ सर हमारी श्वेता सेवरी ढाबा से बात हो रही है सर हमें खाना ऑर्डर करना था पूड़ी ऑर्डर करनी थी सर कम से कम दस पंद्रह लोगों के लिए चाहिए हमें ओके सर अच्छा सर ये बताइए कि अगर इसका प्राइज आप कितना बता सकते हैं सर और सर मान लीजिए हमें अगर एक्स्ट्रा पूड़ी लेनी हो या सब्जी लेनी हो तो उसका ओके सर आप कैलकुलेट करके टोटल का प्राइज बता सकते हैं मतलब दस पंद्रह लोगों के हिसाब से आप प्राइज बता दीजिए सर दस लोग के लिए बता दीजिए आप एक हजार रुपये आप थोड़ा आप डिस्काउंट कर सकते है प्राइज बहुत ज़्यादा है हाँ सर आपका है ये ढाबा किधर है भई बता दीजिये तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं ढाबा किधर है उसके हिसाब से हम बताएंगे डेलीवेरी करानी पड़ेगी अच्छा सर तब तो डेलीवेरी सर हमें कराना है मतलब इधर ये सिंगरौली के इधर आगे कराना है थोड़ा खड़ीया कालोनी तरफ सर फ्रेश मटेरियल मिलेगा कि नहीं मतलब तुरंत फ्रेश फ्रेश मटेरियल चाहिए होगा तुरंत ओके सर ओके सर और कोई ऑफर नहीं है सर

सर तो फिर आप वो डेलीवरी चार्ज हमें बता दीजिए फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना बजट बजट होता है फिर अगर पर थाली डेलीवरी तीस रुपये ज़्यादा महंगा बता रहे हैं फिर सर तो आप कुछ डिस्काउंट देख लीजिए अगर हो सके तो ओके सर और कुछ ऑफर वॉफर हो तो बता सकते हैं अच्छा सर हमें एक एक और चीज बताइए पर पर थाली में और क्या क्या मटेरिअल मिलता है आठ और नौ पूरी रहेंगी ओके सर और सर मतलब और क्या क्या रहेगा और कुछ भी रहेगा एक्स्ट्रा

ठीक है हम आप बता दीजिए अमाउन्ट बता दीजिए थोड़ा टोटल कैलकुलेट प्लस डेलीवेरी चार्ज लगा दीजिए ओके सर सर थोड़ा बहुत और देख लीजिए एडजस्ट कर लीजिए वेटर का टिप्स सर वो आइएगा तो वो मतलब वेटर आएगा लेकर फिर उसके हिसाब से हम देख लेंगे क्या देना वो उसका अलग मेटर है वो हम दे देंगे आप अपना बजट का अमाउन्ट बताइए ओके सर ठीक है फिर हमें आप ये बताइए कि आपका वो पेमेंट कैसे होगा ऑनलाइन मोड होगा कि सर कैश ऑन डीलिवरी करना पड़ेगा

अच्छा इसमें भी डिस्काउंट है और कोई मतलब कार्ड और लगाएंगे किसी बैंक का तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं नहीं मतलब हाँ जैसे कि किसी और क्रेडिट कार्ड से किए एस बी आई कार्ड से और किसी कार्ड से किए तो ओके ठीक है आप हमें शाम तक कर दीजिए डेलीवेरी ठीक है हम आपको मेल कर दे रहे हैं अड्रेस और जल्दी देखिएगा ज़्यादातर फ्रेश मतलब मटेरिअल एकदम फ्रेश है ठीक है हम छ बजे शाम छ बजे तक हमें चाहिए ठीक है ठीक है धन्यवाद